हमारे क्षेत्र में शासन करने वाले प्रमुख राजनितिक दल बी जे पी एवं कांग्रेस हैं ये कैसे विकसित हुए ये इस प्रकार विकसित हुए कि लोग बी जे पी से जुड़ने लगें और कुछ लोग कांग्रेस विचारधारा के थे वो कांग्रेस विचारधारा से जुड़ने लगे और इस प्रकार इसका गठन हुआ और इनमें गठन होने में पार्टियो की इस प्रकार मदद हुई कि लोग आपस में धार्मिक औपचारिकता और इस कारण से आपस में लोग जुड़ने लगे और इन पार्टियों में मदद हुई